मूंखे पेड़ पौधनि जो जामु शौंक़ु आहे मूंखे हुननिखे हुननजी देखभाल करणु हुननि खे उगाइण जामु वणंदो आहे जंहिंमहिल हो वॾा थी वेंदा आहिनि त रंगु बिरंगा हुनमें फूल निकिरंदा आहिनि पत्ता हरा हरा जामु सुठा लॻंदा आहिनि उन्हनि खे सजाइण त अञा बि सुठो लॻंदो आहे जब जंहिंमहिल साइंस चवंदी आहे की हो बि हिक प्रकार जा लिविंग बिन्स ई आहिनि त उन्हनि खे देखभाल जेकी करिणी हूंदी आहे हो बि मौसम जे अनुसारु अलॻि अलॻि करिणी पवंदी आहे हो कीअं कहिड़ी स्थिती में आहिनि हुन खे ध्यानु में रखी करे हुनजी देखभाल करिणी पवंदी आहे हुनखे खाद पाणी हुनजे त तरीक़े सां उनजे अनुसार ॾियणो पवंदो आहे जीअं त थधि में हुननि खे घटि पाणी लॻंदो आहे हो घटि फोटो सिंसे सिंथेसिस कंदा आहिनि त हुनमें घत घटि पाणी वेंदो आहे बारिश जे टाइम ते पाणई बारिश जो पाणी ई ईंदो आहे जेको तमामु ज़रूरी आहे छो त उनखां ग्रोथ वधंदी आहे त असां घटि पाणी विझंदा आहियूं गरमियुनि में जामु वधीक पाणी लॻंदो आहे छो त सूरज जामु तेज़ हूंदो आहे सूरज जी रोशनी सूरज प्रकाश जामु तेज़ हूंदो आहे हिन करे हुन में जामु वधीक पाणी विझणो पवंदो आहे नत त मटी मिटी जेका हूंदी आहे जामु रूखी सूखी थी वेंदी आहे ऐं पौधा मुरझाइणु चालू थी वेंदा आहिनि अगरि हुनमें हिकु ॿ ॾींहुं पाणी न विझिजो त त त पौधो मरी वेंदो आहे अगरि थोरो वॾो प्लांट हूंदो आहे त टे चार ॾींहं हलंदो आहे हिन करे मौसम सॼे जे हिसाबु सां हुनमें पाणी खाद विझिणी पवंदी आहे